पंज स्टेटें दे नांऽ हरियाणा जेह्ड़ा कि ऐ चंडीगढ़ च पौंदा हिमाचल प्रदेश जेह्ड़ा शिमला च पौंदा झारखंड जेह्ड़ा रांची च पौंदा मध्य प्रदेश जेह्ड़ा भोपाल च होंदा महाराष्ट्र जेह्ड़ा मुबंई बिच ऐ ते जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा एह् तां ओह् यूनियन टैरीटरीज़ होई दा मतलब यूटी होई दा स्टेट कैंसल करी